म्हजें जेन्ना आठवें वर्ग सोंपलें आनी हांव नवव्या वर्गांत वचपाचो आशिल्लो तेन्ना त्या गरमेच्या सुटयांनी हांव पयले फावटीं पेंवपाक शिकिल्लों हांव म्हापशां रावतां आनी आमच्या म्हापशेंच्या लागींच पेडेम असो जागो आसा आनी थंय पेडेम ग्रावंड आसा आनी त्या ग्रावंडा भितर एक व्हडलो स्विमींग पूल बांदिल्लो आसा त्या स्विमींग पुलांत वेगवेगळ्या वेळांचेर वेगवेगळ्यो तरेच्यो बेचीस घेतात स्विमींग शिकोवपा खातीर तसलेंच एका बेचांत हांवें म्हाका स्वताक एनराॅल केल्लो गरमेच्या दिसांनी हांव थंय स्विमींग शिकपाक वतालों थंय एक सर आशिल्लो जाचें नांव आशिल्लें राॅय सर ताणें म्हाका स्विमींग शिकयली तो शिकोवपाक सामको एक्सपर्टूच सर आशिल्लो स्विमींगाक पयले दिसा ताणें आमकां सगल्यांक उदकांत व्हेलें आनी कशें तरेन आपल्या स्वताच्या बाॅडीक उदकाच्या वयर फ्लाॅट कशें करप ती कितें कला आसा ती कला आमकां शिकोवंक लागलो फुडले तीन चार दीस तीच कला शिकोवपांत गेले हळू हळू आमकां सगळ्यांक ती कला जमपाक लागली ती कला जमण्याच्या उपरांत ताणें आमकां उदकांत कशें तरेन पांय मारप आसता फुडें वचपा खातीर ही तो आमकां कला शिकोवपाक लागलो ताचे खातीर आमकां सगल्यांक तांणें स्विमींग पुलाच्या सगळ्या बाजुचेर उबो केलो आनी ताज्या कडाक असो हात धरून आपली बॉडी उदकांत फ्लाॅट करता करतां पांय उदकांत पांय कशे तरेन मारप हें आमकां ताणें शिकयलें फुडले तीन चार दिस हाजीच ट्रेनींग सुरु आशिल्ली हें सगलें आमी शिकिल्ल्या उपरांत ताणें आमकां उदकांत आपलो स्वास कसो धरून कशें तरेन चड वेळ धरून दवरप आसता हें सुद्दां तो आमकां शिकोवपाक लागलो जेन्ना आनी स्विमींग करतात तेन्ना दोळे उदका भितर उघडे दवरप हें खूब विशेश भाग आसा हे विशेश भागांत आपली हात बसोवपा खातीर खूब कश्ट लागतात सगळ्यांक ही कला जमना देखून फुडले चार दीस तांणें आमकां ही कला शिकोवपाक घालें हळू हळू आमकां ही सगळे तरेच्यो बेजीक स्किल्स डेवलाॅप जाली हाचे उपरांत ताणे आमकां फस्ट स्टेप म्हणटा ते फ्रंट स्ट्रोक मारपाक शिकयलो आनी हळू हळू आमी सगळे ती कला शिकले फ्रंट स्ट्रोक मारपाक शिकिल्ल्यान मागीर आमच्या सरान आमकां त्याच पुलाच्या खोल भागाचेर व्हेलो

ताचे उपरांत सरान आमकां तिसऱ्या मजल्या वयल्यान उदकांत उडी कशें तरेन मारप हाजी ट्रेनींग आमकां तांणें दिली ही सगली ट्रेनिंग दिल्या उपरांत आमकां ताणें परतून दुसऱ्या भागाचेर बाजूचेर व्हेलें आनी थंय ताणें आमकां बेक स्ट्रोक मारपाक शिकयलें जशे आमी बॅक स्ट्रोक शिकलें तशेंच फुडें फुडें ताणें आमकां वेगवेगळे तरेचे स्विमींगाचे पद्दती म्हणजेच बटरफ्लाय फ्रॉग अशें वेगवेगळे तरेच्यो स्विमींगाच्यो पद्दती ताणें आमकां शिकयल्यो आनी मागीर शेवटचे जे पांच दीस आशिल्ले तेन्ना ताणें आमकां फ्री स्टाइल करपाक शिकयलें फ्री स्टायलान आमकां जाय त्या पद्दतीन आमी स्वीम करपाक शकतात आनी निमण्या दिसा आमच्या सगळ्यां भितर एक प्रतियोगीता सुद्दां दवरिल्ली जातूंत आमची कला आनीक बरी जाली आनी म्हाका स्विमींग करतना खूब मज्जा आयली